रोजाना हम फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर यूट्यूब फेसबुक की लाइट इस्तेमाल करते हैं जो की हमें बहुत ही आनंद प्राप्त करवाता है और इस सोशल मीडिया के थ्रू हम किसी भी जगह की सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं और अपने पसंदीदा टी वी शो या मूवीज वगैरह जो भी होती हैं हम देख सकते हैं और इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसमें हम फेसबुक जैसी है हम इसमें वीडियो कॉल से भी बात कर सकते हैं चाहे वो कितना भी दूर रहे और हम कॉल से भी बात कर सकते हैं और उसमें मैसेज से भी बात कर सकते हैं जैसे कि व्हाट्सअप है उसमें भी हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं उसमें भी चैटिंग हम वगैरह कर सकते हैं जिससे कि हमें आनंद प्राप्ति होती है और इसके मतलब हमारा सबसे अच्छा यही होता है कि हम इसमें एक्टिविटीज़ कहीं की भी देख सकते हैं